नंढे ॿार जे लाइ सुठो बॉइल पाणी हूंदो आहे हुनखे बॉइल पाणी पीआरणु खपे ऐं मच्छरदानी जे हेठा ई सुम्हारणु खपे ऐं टाइम टाइम ते हुनजो डाइपर बदिली रहणु खपे ऐं टाइम टाइम ते हुनखे डॉक्टर वटि वठी वञणु खपे ऐं उनखे थदी हवा में न सुम्हारणु खपे